पंदरहां मार्च ॿ हज़ार हिकु सतरहां मई ॿ हज़ार ॿावीह अरिड़हां अप्रैल ॿ हज़ार टे चोॾहां मई ॿ हज़ार अरिड़हां सत जुलाई ॿ हज़ार नव